अगर हम सितारें और तारों की दूरी कैसे मापते हैं तो उसके लिए मैं जैसे बताना चाहूंगी जैसे लंबन कोण जो होता है लंबन कोण वर्ष के एक समय में पृथ्वी और छः महीने बाद जो पृथ्वी के बीच का कोण होता है जैसे कि पास के तारे को जो हम मापते हैं मापा जाता है उसके लिए लंबन कोण का प्रयोग होता है दूसरा अगर हम खगोल शास्त्रीय अंतरिक्ष के अंदर उस कोण का उपयोग अगर पृथ्वी यानी हमारे पृथ्वी से उस तारे की दूरी जानने के लिए अगर करते हैं तो खगोल जो है खगोल शास्त्र खगोल विध अंतरिक्ष वो हम जो कौन है वो पृथ्वी से तारे की दूरी मापने के लिए करते हैं तो तारों की जो है दूरी वो इस तरीके से मापी जाती है और आकाशगंगाओं की भी यही है कि हम विज्ञान के मतद से सहायता से जैसे हम ब्रह्मांड के सहायता से हम माप सकते हैं उस हिसाब से हम लोग बांटते हैं ज़्यादा इसके बारे में मुझे कुछ जानकारी नहीं है जितनी मुझे जानकारी थी उसका मैं जवाब दे चुकी हूँ